ہمارے علاقے میں مختلف مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ ہم مسلمان عیدالفطر کا تہوار مناتے ہیں یہ تہوار ہم ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد مناتے ہیں اور نماز اور خدا کی عبادات کے ساتھ اس اسلامی تہوار میں اسلامی معاشرت کی روح کو زندہ کرتے ہیں ہمارے علاقے میں ہمارے کرسچین بھائی پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری مناتے ہیں جو کہ خوشی کے مواقع پر منائی جاتی ہیں ہمارے ہندو بھائی یہ دیوالی کا تہوار مناتے ہیں یہ تہوار ہندو خوشی کے مواقع پر مناتے ہیں اور لوگ اس میں دیا جلاتے ہیں خصوصاً اپنے گھروں کو اور ماحول کو خوشی کے مناظر سے روشن کرتے ہیں ہولی وہ ہولی بھی مناتے ہیں اس تہوار کو رنگین پوئی کے طور پر منایا جاتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں اور مل کر خوشیاں مناتے ہیں یہ تہوارات اپنے مذہبی اہمیت کے مطابق مختلف طریقوں سے منائے جاتے ہیں اور لوگ خوشی ایمان اور یکتائی کے اس موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہیں